اتر پردیش کا جغرافیہ وقت کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے بدلتا رہا ہے کیونکہ یہاں کافی زیادہ آگا آسمانی آفات اور یہ واقعاتی حالات کافی زیادہ پیش آتے رہے ہیں جیسے کہ یہاں باڑھ کا سلسلہ بہت لگا رہتا ہے ہر سال سمجھ لیجیے کہ اتر پردیش اور بہار کا جو باڈر ہے وہاں پر باڑھ کافی آتی رہتی ہے اور اسی طریقے سے کئی بار بھوکمپ ارتھ کوئک زلزلے کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے ریاست کو ابھی اس سے پہلے سن دو ہزار پندرہ کی بات ہے کہ ایک بار بھوکمپ آیا تھا تو کافی زیادہ اس میں پریشانیاں ہوئی تھیں کافی زیادہ نقصانات ہوئے تھے نیپال باڈر پر کافی زیادہ نقصانات ہوئے تھے حتٰی کہ نیپال میں تو کافی زیادہ نقصان ہوئے تھے اور یہی کوئی دیکھ لیجیے کہ آپ کانپور میں کافی زیادہ نقصانات ہوئے تھے اسی طریقے سے جب کبھی سیلاب آتا ہے تو سیلاب تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہر سال آتا ہے گرمیوں میں بہار کی طرف سے سیلاب جو آتا ہے بہار کی طرف سے نیپال سے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے ہمارے ریاست پر بھی ہوتا ہے باڈر کا جو علاقہ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ سمجھ لیجیے کہ اتر پردیش کی جغرافیائی حالات تبدیل ہوئی ہے اور یہی کوئی آسمانی آفات ہیں واقعات ہیں ماحولیاتی واقعات بھی یہی ہیں جن سے ہمارا ہماری ریاست متاثر ہوتی رہی ہے اور تیسری اگر آپ واقعاتی حالات جیسے کہ مین میڈ کلیمٹی کی بات کریں گے تو ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے گورکھپور کے ہاسپٹل میں آکسیجن سلینڈر کی کمی کی وجہ سے کئی بچے مر گئے تھے قریب قریب آپ کی پچاس ساٹھ تو اس طریقے سے بھی یہاں کافی زیادہ آفات آتی رہتی ہیں